सूरत में घुमण लाइ जाम सुठियूं सुठियूं जॻहियूं आहिनि हुन मां डुमस सभिनि खां प्रख्यात आहे डुमस सिर्फ़ सुंदर ऐं आकर्षित जॻह आहे के माण्हू वक़्त बि न ॾिसंदो आहे बसि खाधे पिते जो सामान ॿधी करे घर मां छुटियुनि जे ॾींहंनि ते निकिरी पवंदा आहिनि डुमस में सभिनि खां फेमस हुतांजो सुर्योदय ऐं सुर्यास्त आहे एॾो सुंदर हूंदो आहे के माण्हू बि बसि ॾिसंदो रहे मां शब्दनि में बि नथी चई सघां तव्हांखे हिते अची ॾिसणो पए अ सुबुह सुबुह जो माण्हू हुते कसरत ऐं ज़ुम्बा करण ईंदा आहिनि हुता उते माण्हू मोटर साइकिल बुलेट हॉर्स राइडिंग कैमल राइडिंग हीअ सभु कार्य करे था सघनि ऐं डुमस निकिरूं बीच मां त थोरी परे ॾाढी सुंदर सुंदर मोर ॾिसण लाइ मिलंदव मना एॾा सुंदर हूंदा आहिनि के बसि हुन मोरनि खे ई माण्हू ॾिसंदो रहे पोइ उते खाइण में पकौड़ा ऐं मैगी प्रख्यात आहे उते पकौड़नि में टमाटे जा पकौड़ा बसर जा पकौड़ा पटाटे जा पकौड़ा जाम फेमस आहिनि मैगी में अ ॿार मैगीनि खे जाम पसंदि कंदा आहिनि उते मैगी में चीज़ मैगी ऐं वैजिटेबल मैगी जाम वणंदी आहे ॿारनि खे पोइ सूरत में अञा बि जाम जॻहियूं आहिनि जीअं महाकालेश्वर मंदिर ऐक्वेरियम साइंस सैंटर वॉटर पार्क फाम अहिड़ी जाम जॻहियूं आहिनि